جی السلام علیکم جی جی جی فرمائیے جی جی جی جی جی جی جی آپ کا سوال بہت ویلڈ ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو ریزلٹس ہے آپ کے نمبرات ہیں وہ بہت اچھے ہے ماشاء اللہ آپ کے تمام دوستوں میں سارے سب سے زیادہ اچھے جو نمبرات ہیں وہ آپ ہی کے ہیں اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے اسکول میں آپ جیسا طالب علم تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ کی عمدہ کار کردگی کے سبب ہماری اسکول کے اور آپ ہی کے کلاس کے دوسرے طالب علم ہیں انہوں نے آپ سے بہت جو ہے وہ آپ کو دیکھ کر انہوں نے بہو ان کی بھی جو کار کردگی ہے وہ آپ کی وجہ سے یعنی کہ آپ کو دیکھ کر انہوں نے بھی محنت کی اور جس کے سبب ان کی کار کردگی میں بھی مزید اضافہ ہوا اور انہوں نے بھی بہت اچھے نمبرات حاصل کیے اور ہم بھی آپ کے بڑا شکر گزار ہیں آپ کے لیے کوئی اور سوال آپ کا جی جی

جی جی جی جی

جی جی جی جی تو اس کے بارے میں میں آپ کو یہ اطلاع دوں کہ کالج کی اسکول کی انتظامیہ نے اس بار جو اسکول کا سالانہ بجٹ پاس کیا ہے اس میں ایک بڑے میدان کا پرپوزل رکھا گیا ہے اور جب یہ کمیٹی کے سامنے ہم رکھیں گے تو ہمیں پوری امید ہے کہ انشاء اللہ یہ جو ہے اس بار پاس ہو جائے گا اور آپ تمام آپ جیسے جتنے بھی طالب علم ہیں ان سب کے لیے جسمانی ورزش کا اور ایک بہترین جو ہے وہ جگہ موجود ہو جائے گی میسر آ جائے گی اس کے بعد آپ لوگ بہت اچھی طرح سے ذہنی ورزش کے ساتھ ساتھ جسمانی ورزش بھی کر سکیں گے اور اس کے بھی نتائج بہت اچھے آیئں گے جی جی جی جی جی جی جی یہ آپ کا مشورہ یہ آپ کا جو سجیشن ہے وہ مجھے بہت پسند آیا ہم کوشش کریں گے کہ کوئی عمدہ با صلاحیت استاد آپ کے لئے جو ہے وہ ہم مہیا کر سکیں چونکہ بہت سے کورسیس اور بہت سارے سبجیکٹس ایسے ہیں جو کہ ہم نئی نئے تعلیمی سال میں داخل کرنا چاہتے ہیں اپنے جو ہمارا تعلیم کا پورا سال بھر کا جو پورا نمونہ ہے اس میں داخل کرنا چاہتے ہیں سال بھر کا جو ہم نے پورا اسٹیٹمنٹ بنایا ہے اس میں ہم اس کو داخل کریں گے اور آپ کے اس سجیشن کو بھی ہم بہت اچھی طرح سے یاد رکھیں گے اور ہم چاہیں گے کہ آپ لوگوں کو میں یہ کوشش کروں گا ذاتی طور پر کہ آپ جیسے اسٹوڈینٹس کے لئے آپ جیسے طلباء کے لئے ہم ایک کیلیگرافی کا ایک خوشخطی کا ٹیچر بھی مہیا کر سکیں آپ کو بہت بہت آپ کا بھی شکریہ صاحب